जय झूलेलाल मां हिते पिंक बिल्डिंग वटि बीठी आहियां दादा तव्हां किथें बीठा आहियो तव्हां ॿ अॻिते बीठा आहियो ॿ बिल्डिंग जे